میرا پسندیدہ کھانا بریانی ہے اور یہ بریانی میں پستہ ہاؤس میں کھانا پسند کرونگی کیونکہ پستہ ہاؤس میں بہت اچھی بریانی ہر قسم کی بریانی مٹن پلاؤ چکن پلاؤ وغیرہ ملتا ہے اسی لئے میں وہیں کھانا پسند کرونگی